मोबाइल वठण खां पोइ मुंहिंजे जीवन जे अंदरि घणो कुझु मूंखे उनजो एक्सपीरियंस अनुभव थिया आहिनि मोबाइल अचनि खां पोइ ॾाढो असांखे सहुलियतु थी वई आहे जेके असांखे पहिरां टेलीफ़ोन नंबर यादि रखणा पवंदा या लिखणा पवंदा डायरीअ में अॼु मोबाइल में अचनि खां पोइ घणी कुझु मोबाइल टेलीफ़ोन नंबर सेव थी वञनि था ऐं फटाफट उनजो उपयोगु थी सघे थो ऐं मोबाइल में असां घणी कुझु पंहिंजियूं अंगत ऐं जेके रहस्य जेके आहिनि ग़ुप्त ॻाल्हियूं बि असां एक्सपीरियंस उनमें ब सेव करे सघूं था ऐं ॿियूं घणियूं जेके आहिनि पर व उनमें मोबाइल हिकु आशीर्वाद आहे जेके सई नमूने उनजो उपयोगु कयो वियो त ॿारनि जे लाइ विद्यायार्थियुनि लाइ मोबाइल जे अंदरि एतिरा जबरदस्तु प्रोग्राम आहिनि जो ॿार उनमें ॾिसी करे तमामु सुठे नमूने अॻियां वधी सघनि था असांजे युनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जा कोर्स बि मोबाइल जे अंदरि हूअ सेखारे वञनि था तंहिं करे इन मोबाइल जे थ्रू तव्हांखे कंहिं बि जे कॾहिं किताब न हुजे त हलंदो हर का इंफॉर्मेशन हर का माइती पाण खे मोबाइल मां ग्रुप उनमां रीसर्च कंदासीं सर्च कंदासीं त पाण खे मिली वञे थो त मोबाइल जेको आहे सो अॼु जे हिन जमाने जे अंदरि अॼु जे अहिड़ी जेको आहे लेटेस्ट जेको टैक्नोलॉजी जो ज़मानो हुनमें मोबाइल ज़रूरी थी पियो आहे जेकॾहिं मोबाइल न हूंदी आहे त पाण खे अधुरो लॻंदो आहे पर गॾो गॾु हिकु ॻाल्हि आहे कंहिं बि शइ जो सदुपयोगु थिए थो त उहो आशीर्वाद आहे जेकॾहिं हुनजो गैर उपयोगु थिए थो त उहो बि उहो जेको आहे न श्रापु आहे मोबाइल जो जिन सदुपयोगु कयो आहे हो तमामु अॻियां अची विया आहिनि उन मां फ़ाइदो वठी करे ऐं जिन गैर उपयोगु कयो आहे क्राइम पासे जेको उन्हनि जो उपयोगु कयो आहे जिनखे नुकसानु पियो आहे तंहिं करे असांखे जेकॾहिं हीअ मोबाइल जेको आशीर्वाद मिलियो आहे इनजो सही उपयोगु कंदासीं त पाण सुठे नमूने पंहिंजो जीवन ऐं पंहिंजो जीवन जेके आहे पाण खे जेके ज़रूअत आहे उहो पूरो करी सघंदासीं जय